अज्जकल पैसे कमाए जा ते पेंटिंग सोशल मीडिया पर बेचियै एह् गल्ल ते ठीक ऐ सोशल मीडिया पर पेंटिंग अच्छी ऐ पैसे कमा दे ते एह्दे बारे च साढ़ा राए केह् ऐ साढ़ा मत केह् ऐ अस एह् सोचने कि एह् बिल्कल स्हेई ऐ कि सोशल मीडिया पेंटिग बेचियै पैसे कमाए जा दे बड़े सारे प्लेटफार्म ऐ जिं'दे पर अपने आर्ट तुस बेचियै पैसे कमाई सकने ओह्दी मदद कन्नै तुस अपना बिज़नेस बूस्ट करी सकनें थोह्ड़ा अपने आप गी अग्गैं पजाई सकने क्योंकि क्योंकि पेंटरें दी इन्नी वैल्यू निं होंदी मार्किट च अज्जकल इन्ने मैकसीमम लोकें इन्ना पेंटिंग कन्नै कोई ओह् निं ऐ कि पेंटिंग दिक्खनी ऐ जां कुछ ताइयें जियां जियां अपना टैलेंट ओह् करना दस्सना चांह्दे न जेह्ड़े पेंटिंग दे जरिये अपना टैलेंट दस्सी सकदे ते किते किते पुज्जी सकदे क्योंकि पेंटिंग इक ऐसा ओह् ऐ जेह्ड़ा टैंलेंट ऐ जेह्ड़ी मतें जनें गी हैनी समझ आंदा पर सोशल मीडिया पर जिसलै तुस पेंटिंग दिक्खो थोआढ़ा मन करदा कि हां एह् आर्ट किन्नी जबरदस्त पेंटिंग ऐ किन्नी अच्छी पेंटिंग किन्नी तगड़ी पेंटिंग बनाई दी ऐ बंदे ने

स्ट्रीट च पेंटिंग बेचियै तुसें किन्ना गै केह् कमाई लैना ना इन्ने पैसे मिलदे हे ते कन्नै बेसती बक्खरी इ'यां थोह्ड़ी बेसती नी इ'यां इन दा सैंस इ'यां लगदा हा बंदा भिक्ख मंगा दा एह् नी लगदा हा कि अपना टैलेंट दस्सा दा ऐ हून सोशल मीडिया दा तुस इंस्टाग्राम पर अपनी पेंटिंग दस्सी सकनें ते इ'यां लगदा कि टैलेंट ऐ दस्सा ने तुस ओह् टैलेंट अपना अग्गैं दस्सना तुसें ओह् थोह्ड़ी इज्जत दी गल्ल बी होंदी इज्जत बी बनदी बंदे दी ते उ'ऐ गल्ल ऐ ते इ'यां तुस पेंटिंग सा बगैरा स्नैपचैट स्नैपचैट पर तुस पेंटिंग दे स्नैपस बनाइयै बोह्त सारे फ्रैंड गी सैंड करी सकनें ओह्दे कन्नै बी थोह्ड़ी पेंटिंगां बिकदियां न क्योंकि पेंटिंग इक हुनर इक आर्ट इक कला ऐ इसी सिक्खना इन्ना असान नेईं ऐ ताइयें ते तुस सिक्खी सकनें करी सकने पेंटिंग दा कम्म जे अगर थोआढ़े च टैलेंट ऐ ते बड़े लोकें च ते होंदा नी ऐ इ'यां ते सारें लोकें च हैनी होंदा पेंटिंग दा कम्म करना कोई असान गल्ल नेईं सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर अज्जकल सारा किश होआ दा सब किश बिका दा सारा किश सोशल मीडिया पर गै बिका दा ते तुस पेंटिंग बिच्च ते एह् बी इक टैलेंट गै ऐ अपने अन्दर दस्सी सकनें तुस

सोशल मीडिया इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ी बंदे गी उप्पर बी लेई जंदी थल्लै बी लेई आंदी ताइयें सोशल मीडिया पर पेंटिंग्स बिकनियां चाहिदियां पुज्जनियां चाहिदियां बोह्त स्हेई गल्ल ऐ सोशल मीडिया इक ऐसा प्लैटफार्म ऐ जेह्ड़ा बंदे गी कुदै कुदै पज़ाई ओड़दा पेंटिंग्स इद्धर बिका दी तां बोह्त अच्छी गल्ल ऐ ते स्हेई ऐ पेंटिंग बिका दी तां इंस्टाग्राम पर अज्जकल में खुद दिक्खियां बोह्त सीारी पेंटिंग बिकदियां ते एह्दा मतलब एह् ऐ कि एह् चीज स्हेई ऐ केईं बंदे बेचदे बी नी अपना टैलेंट दसदे सोशल मीडिया सिर्फ पेंटिंग दा टैलेंट दसदे ओह् बी बोह्त ओह् ऐ बे क्योंकि सोशल मीडिया पर पैसे देई ओड़दे न सोशल मीडिया पर बिना बेचे बी अगर तुस सिर्फ फेमस होई जाओ तां बी बोह्त पैसे मिलदे ते इ'यां पेंटिंग बेचना बेचना बी ठीक ऐ कन्नै इ'यां बी पैसे कमाई सकनें तुस पेंटिंग ओह् करियै दस्सियै अपने सोशल मीडिया फेमस होई गे ब्रैंड्स आंदे थुआढ़े कोल डील मिलदियां बड़ा कुछ होंदा ते ताइयें पेंटिंग्स दा बड़ा सोशल मीडिया दा पेंटिंग्स दे उप्पर बड़ा दारोमदार ऐ ठीक ऐ पेंटिंग्स बेचना बोह्त मुश्कल ऐ अज्जकल दे जमान्ने अगर तुस इ'यां शिड़का पर बैठी जाओ ते आखो पेंटिंग बेचनी कोई निं खरीददा कु'न खरीदा दा पुच्छदा बी नी कोई कि ताइयें इनेंगी अग्गैं प्रो होना चाहिदा प्रमोट इ'नेंगी बिकनियां चाहिदियां पेंटिंगां क्योंकि इक टैलेंट ऐ कदर निं होंदी बड़े सारे पेंटर्स केह् करदे अपनी स्टार्ट छड्डी ओड़दे क्योंकि कोई कदर नि करदा अग्गें कोई पुच्छदा नी मंगदा निं पर अगर इं'दी सोशल मीडिया उप्पर हो फिर होर बंदा होर पेंटिंग करग साढ़ा नाम रोशन होग ओह्दा बंदे दा इंडिया दा नांऽ रोशन होग बड़े सारे ऐसे टैलेंट जेह्ड़े दब्बियै रेही गे सिर्फ फंडिंग निं होंदी जां कुछ ऐसा रीज़न होई जंदा पर साढ़े अगर अस उं'दा साथ देगे ते उ'नें अग्गै पुज्जी सकदे ते बड़ा किश करी सकदे पेंटिंग बनाना कोई निक्की गल्ल निं ऐ बोह्त तगड़ा डैडिकेशन लगदी बोह्त कम्म करना पौंदा ऐ पर चलो दिक्खो जो करना ते जो करदे ओह् करदे बी हैन ताइयें इन्ना कोई ओह् निं ऐ पर सोशल मीडिया पर पेंटिंग बेचना बोह्त बड्डी गल्ल ऐ थोह्ड़ा टैलेंट होना चाहिदा इ'यां अगर तुस बिना टैलेंट दे कु'न दिक्खा दा टैलेंट होग तुस पेंटिंग दस्सी सकने अग्गैं बंदे गी बेची सकनें अग्गैं ताइयें एह् गल्ल ऐ ते रेही गल्ल प्रमोट करने दी ते ब अस केह् करना चाह्न्ने प्रमोट इ'यां बंदा पेंटिंग गी प्रमोट करने आस्तै असेंगी मिगी लगदा ऐ सानूं इ'नें ई प्रमोट करने ते नां कुछ सोशल मीडिया बी प्रमोट करना चाहिदा जैसे इंस्टा हो गेआ इंस्टा प्रमोट होनी चाहिदी बड़े सारे लोकें गी पता गै नी ऐ पेंटिंग केह् होंदा केह् नेईं सारें गी पता लग्गै केह् होंदी ऐ केह् नेईं होंदी फिर ओह् अग्गैं दिक्खन अच्छा इ'यां पता लग्गना चाहिदा क्योंकि इसी प्रमोट करने आस्तै सानूं होर जेह्ड़े पेंटर्स न उ'नेंगी स्पांसर करना चाहिदा थोह्ड़ा कि हां थोआनूं पेंटिंग च थुआढ़ा कैरियर बनी सकदा ऐ क्योंकि बड़े सारे लोक पेंटिंग तां गै छड्डदे कि उं'दा कैरियर नेईं ऐ अग्गैं केह् खलाना घर पैसे कुद्धरा आने एह् सब ते इयां अगर उं'दा कैरियर एह्दे च बनी जा फिर ते उ'नें करना गै करना कम्म अग्गैं करना गै ऐ अगर कैरियर बनी गेआ पैसे आई गे तां उ'नें करना गै ऐ ताइयें प्रमोट इ'यां होई सकदा कि ब्रैंड लिस्ट दिन्नें होन्ने ब्रैंड लिस्ट देओ थोह्ड़ा प्रमोट करो अग्गैं उ'नेंगी ब्रैंड देओ तुस ते उ'नें अग्गें होना गै होना प्रमोट ते उ'नें क्यों करना चाहिदा क्योंकि इसलिए कि दिक्खो हां इक टैलेंट ऐ टैलेंट कोई बी होऐ ओह्दी कदर होनी चाहिदी ताइयें उ'नेंगी करना चाहिदा प्रमोट कि इक टैलेंट ऐ एह् पेंटिंग बी इक टैलेंट ऐ कला ऐ ते इन्ने सारे पेंटर्स न बी साढ़े देश च पर कोई बी बड़ा जादा फेमस नेईं होए सिर्फ इस लेई निं होएआ कि साढ़े देश च इन्ना जैदा प्रमोट निं कीता जंदा पेंटिंग गी हून साढ़े जियां मर्जी कि सोशल मीडिया ऐ सोशल मीडिया दे जरिये बोह्त जैदा अग्गैं बधा दी ऐ पेंटिंग सानूं इसी अग्गैं लेइयै जाना ऐ असें इसी अग्गैं प्रमोट करना ऐ ताइयें पेंटिंग गी प्रमोट करना चाहिदा बोह्त स्हेई चीज ऐ कन्नै इसी प्रमोट करने आस्तै बैनर्स लाई सकने अस केह् बैनर्स लाइयै प्रमोट करी सकने आं जियां रोड़स पर बैनर लाए कोई शो आर्गानाइज करी लेआ पेंटिंग ते ओह्दे च कोई शो आर्गनाईज़ कराई लेआ ते जेह्दे कन्नै लोग दिक्खन कि हां इ'यां इ'यां पेंटिंग बनदी ऐ फ्ही उसी सोशल मीडिया बड्डे बड्डे हैंडल्स पर प्रमोट होन फ्ही पेंटिंग अग्गै कुदै पेटिंग आह्ले अग्गैं पुज्जन ताइयें पेंटिंग पुज्जी सकदी ऐ अग्गैं कन्नै दिक्खेआ जाए ते अज्जकल सोशल मीडिया दा जमान्ना ऐ ते सोशल मीडिया पर सब कुछ चलदा ऐ ते अस अग्गैं प्रमोट करी सकनें पेंटिंग गी अगर अस थोह्ड़ा हारा एह् अग्गैं करगे इसी करना चांह्दे होगे ते दुई गल्ल क्यों क्योंकि टैलेंट कोई बी होऐ अग्गैं बधना चाहिदा पेंटिंग दा टैलेंट ऐ अगर बंदे च दबाइयै रखदा नेईं अग्गैं बधदा साढ़े देश दे ओह् बड़ी बड्डी नाकामजाबी ऐ ताइयें सानूं अग्गैं बधाना चाहिदा टैलेंट पेंटिंग दा ते अग्गैं बधै टैलेंट बड्डी साढ़े देश दी ग्रोथ होऐ ते ताइयें पेंटिंग प्रमोट होई सकदी ते अग्गैं पेंटिंग बेचियै सोशल मीडिया पर पैहे बोह्त जादा कमांदे ऐ अज्जकल बंदे ब्रैंड अप्रोच करदे फिर कि साढ़ै ब्रैंड करो ते ओह्दी बजह् कन्नै बी बड़े पैहे मिलदे सोशल मीडिया पर पेंटिंग्स सैल्ल करियै ते प्रमोशन आपूं गै होई जंदी फिर सोशल मीडिया पर अगर पेंटिंग सैल्ल होऐ ते प्रमोशन होई गै जंदी क्योंकि सोशल मीडिया फिर बड़े जने दिखदे ते आटोमैटिकली प्रमोशन होई जंदी ते फिर दिक्खै ते पेंटिंग्स हून बड़ी उप्पर पुज्जी गेदी ऐ इं'दा बी लेवल सोशल मीडिया पर ते होर थोह्ड़ा अगर अस प्रमोट करगे ते इन्न बड़ी उप्पर पुज्जी जाना ठीक ऐ पेंटिंग प्रमोट करनी चाहिदी इ'नेंगी अग्गैं बधाना चाहिदा करना चाहिदा इ'नेंगी अग्गैं बड़ा टैलेंट होंदा एह् बी इक सारें च निं होंदा कुसै कुसै च गै होंदा ते